ویسے تو مجھے ہر قسم کی تصاویر لینا پسند ہے لیکن خاص کر مجھے نیچر بہت پسند ہے جیسے کہ میں چڑیے کی تصویر لینا پسند کرتا ہوں جیسے کوئی چڑیا پانی پی رہی ہو ندی کے کنارے یا بارش میں اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہو اس کے علاوہ گھنے جنگلات میں پیڑ پودے ہوں یا گھنے جنگلوں کے اندر کوئی پھول اکیلا کانٹوں کے بیچ میں کِھلا ہوا ہو اس کے علاوہ مجھے جو پرانے قلعے یا قبائل ہو تے ہیں انہوں کی تصاویر لینا بھی پسند ہے اس کے علاوہ پہاڑ ندیاں جھرنے ان سب کی تصاویر لینا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں نیچر سے لگاؤ رکھتا ہوں اور میں انہی چیزوں کو تلاش میں گھومتا پھرتا ہوں